औ आं थांदोंमोन थांनायाव फोरोंग्राफोरनिफ्राय गोबां आइदिया फोरखौ आङो मोननो हादों जेब्ला आङो इउगया खलेजाव थाङो बे समाव हाय आङो गोबां लोगोफोरनिफ्रायबो आयदा मोननो हादों आरो फोरोंग्राफोरनिफ्रायबो गोबां आयदा मोननो हादों जेब्ला जोङो बे जायगायाव थांदों अब्ला बेवहाय गोबां लोगोफ्राबो लादोंमोन आरो बिजों लोगोसे जोङो माखासे गुबुन गुबुन आदब खायदाजों जोङो सोलोंनो हायो गाव न'आव सोलोंनायनिख्रुइ जेब्ला जोङो थाङो अब्ला साबसिन रोङो बिनिखायनो जोङो जि जायगायाव थांनानै सोलोंहैयो बेवहाय जोंहा साबसिन मुलाम्फा दङ मानोना गोदान गोदान आइदिया फोर आरो गुबुन गुबुन आइदिया फोर जोंनो सोलोंहोयो बेनिखायनो जोङो बेयाव थाङोब्ला आलादा जायो गाव हारसिं सोलोंनायनिख्रुइ साबसिन जोङो सोलोंनो हायो